सरदारी खेड़ा अमीनाबाद गणेशगंज नटखेड़ा रकाबगंज चौक निशादगंज हज़रतगंज राजाजी पुरम गोमती नगर अमौसी आलम नगर तेलीबाग़ मोहनलालगंज अलीगंज आलम बाग़ महानगर श्रंगार नगर पूरन नगर कृष्ना नगर मुरली नगर पटेल नगर आशियाना एल डी ए रिजीखंड विपुलखंड विनीतखंड रजनीखंड विवेकखंड आदर्श